مجھے کئی اردو کے الفاظ اور جملے پسند ہیں کیونکہ ان کی خوبصورتی اور گہرائی دل کو چھو جاتی ہے جیسا کہ میں آپ کے سامنے چند اردو کے خوبصورت الفاظ پیش کرتا ہوں محبت یہ لفظ اپنے اندر ایک خاص لطافت اور گہرائی رکھتا ہے محبت ایک ایسی ایک ایسی جذبہ ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے اور دنیا کو خوبصورت بناتی ہے اسی طرح اردو کا ایک لفظ وفا ہے یہ لفظ ایمانداری اور خلوص کا مظہر ہے خواب یہ لفظ آرزوں اور تمناؤں کی عکاسی کرتا ہے اسی طرح جمال یہ لفظ خوبصورتی اور حسن کی علامت ہے اسی طریقے سے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ جملہ محبت اور رابطے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے دلوں کا آپس میں جڑنا کسی بھی رشتے کی مضبوطی کی نشانی ہے زندگی ایک حسین خواب ہے یہ جملہ زندگی کی خوبصورتی اور اس کے خوابوں کے اہمیت کو ظاہر کرتا ہے محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے یہ جملہ محبت کی اہمیت اور اس کے ضرورت کو بیان کرتا ہے ادبی ورثہ اردو زبان کا ادبی ورثہ حد مالا مال ہے غالب اقبال میر فیض اور دوسرے بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اس زبان کو اپنی تخلیقات سے مزین کیا ہے خوبصورتی اور لطافت ثقافتی اور شناخت تعلقات اور محبت اردو زبان میں بات چیت کرنے سے دلوں کے درمیان ایک خاص قربت اور محبت پیدا ہوتی ہے یہ زبان محبت اور خلوص کا احساس دلانے والی ہے